नमस्ते अच्छा तो कार आपको चाहिए तो कार आपको कौन सी कार चाहिए आपको मल्लब आपको कुछ कुछ मारुति चाहिए आपको या वैगनार चाहिए आपको जी जी हान्डा सिटी हाँ मिल जाएगी आपको तो रेट आपका आप हान्डा सिटी वग़ैरह लेंगे आपको आप देखिए हमारा जो है कारोबार जो है वह नहीं गाड़ियों का नहीं सेकेंड हैन्ड गाड़ियों का ही है और पुराने ही गाड़ियाँ आपको मिलेंगी और जी जी सेकेंड हैन्ड अगर आपको चाहिए तो सेकेंड हैन्ड में फिर आप आ जाइएगा किसी भी समय आ जाइए हमारे

अच्छा आपने मतलब अपने फैमिली के लिए चाहिए आपको अच्छा पहले अभी सीखे नहीं हैं आप चलाना अच्छा डी एल वग़ैरह ड्राइविंग लाइसेंस वग़ैरह बनवा लिया जी ठीक ठीक सेकेंड हैन्ड ले लीजिए आप सेकेंड हैन्ड में भी अच्छे अच्छे माडल हैं और अच्छी अच्छी कंडीसन की गाड़ियाँ हैं कुछ लोग देखिए ऐसा होता है कुछ लोग तो गाड़ी अब जैसे लिए और उसको एक साल और आठ महीने पाँच महीने चलाएं अपना इसके बाद में अपना जो है दूसरी गाड़ी तुरंत नई कोई समझ में उनके आ गई उसको तुरंत कार बाज़ार में लाकर मेरी खड़ी कर दिया अपना नई ले लिए जाके ऐं तो वे गाड़ियाँ जो है काफी अच्छी कंडीसन की होती हैं चाहें हम आपको जो गाड़ी देंगे और जिस क़ीमत में दे देंगे उस क़ीमत में आपको कहीं गाड़ी मिलेगी नहीं और अगर आप अच्छे माडल की अच्छी गाड़ी चाह रहीं हैं तो आप ऐसा कीजिएगा किसी भी ड्राइवर से या किसी भी मतलब मिस्त्री से आप सम्पर्क कर लीजिएगा उसको साथ में लाइएगा वह आकर आपकी गाड़ी मतलब जब वह जो जो गाड़ी बताएँगी उस गाड़ी का हम रेट बताएँगे फिर वह आदमी जो मिस्त्री या ड्राइवर अच्छा होगा आपका जो कोई जानकार हो गाड़ी के बारे में उसको आप ज़रूर लेकर आइएगा क्योंकि जिससे होता ना कि कुछ कार बाज़ार वाले की बहुत ज़्यादा पैसे ले लेते हैं और आपको वो कम क़ीमत वाली कार दे दिया गाड़ी दे दिया तो हम जो है ऐसा नहीं करते हैं इसीलिए हम आपसे कहे रहे हैं आप कोई कार के बारे में जो जानकार अच्छा हो उसको आप साथ में ज़रूर लाइए हम गाड़ी की क़ीमत बताएँगे फिर उस गाड़ी को वह चलाकर देखे उसको खोलकर अपना इंजन वग़ैरह देख लें पार्क देख लें सब जो भी है जैसे भी है तो जिस रेट में हम आपको गाड़ी अवलेबल करा देंगे इस रेट में शायद ही कोई कार बाज़ार वाला आपको दे पाएगा किसी ने नम्बर अगर आपको दिया है हमारा तो कुछ सोच ही समझकर दिया होगा वह ले गया होगा मेरे यहाँ से गाड़ी जी जी नाम इसीलिए सुने होंगे हमारा कि जो क्योंकि हम बहुत ही मतलब स्यूटेबल बहुत ही अच्छे रेट में बहुत ही अच्छी गाड़ी दे दिया करते हैं इसलिए हमारा नाम इतना फेमस है किसी अच्छे आदमी ने आपको नाम दिया दिया होगा नम्बर मेरा वह गाड़ी ले गया होगा हमसे उसकी सक्सेस रही होगी हाँ ठीक है तो आप आ जाइए आपको जिस माडल की गाड़ी जो भी चाहिए होगी हम दिखवा देते हैं और फिर उसके बाद में उसको आप जो है जी तो कल आप सुबह कितने बजे आएँगी हाँ नमस्ते नमस्ते ठीक ठीक